आङो गवाहाटीनि कामाख्या मन्दिराव थांदोंमोन बालाजि बैखिस्ट' बिनिफ्राय उमानन्द बेफोर जायगायाव बेफोर मान्दिराव थांदोंमोन आमफ्राय गुजुरातनि समनाथ मन्दिरावबो थांदोंमोन जोबोद मोजां नाङो दङ बे मन्दिरा बेयाव हाबनो गोनांबा बुहुथ गोलाव लाइन लाइन फाथिनांगो बेयाव लाइन फाथिनानै सेकिं जागोन सेकिंनि उनाव जेबो लांनो मोना बिथोराव बिनिफ्राइ सिकिं खामनानैसो बे सिङाव हाबनो मोनगोन बे मन्दिर बिथोराव गासिबो जोबोद मोजां मोजां मुटि दोङो बेनिफ्राइ मोनसे सनानि शिव' शिव'नि खर'नि खर'बायदि मोनसे मुरटि दोङो बेयावनो जोङो फुजिदोमोन बिनिफ्राइ मासे जोबोर गोदोर मोसौ मोसौनि मुरटि दोङो बै मन्दिर बै मन्दिर सिङाव आमफ्राइ बे मोसौनि मुरटियाव बिनि खोमायाव सिरि सिरियैनो बोर बिबा बोरा जाफुङो जायखिजाया बोर बिबा बे गुजुरातनि समनाथ मन्दिराव जोङो थांफेरबाय बिनिफ्राइ कामिक गवाहाटीनि कामाख्या मन्दिरावबो थां थादोंमोन जोङो थांनायाव बेयाव फुजा होनो जोबोर गोलाव लाइन पाटि नांगो पाटिनानै बेयाव जोङो सासे पन्डित हमनानै बेयाव जोङो टुकिखौ आग बरायनांगो होनबासो जोङो दरसन खालामनो मोनो बिनिफ्राइ बालाजिआवबो थांदोंमोन जोङो बालाजियाव थांनायाव गेटआवनो जोङो सेन्देल खुनानै थांनांगो बिनि बिथोराव सेन्देल खुनो होआ बैहिस्थ' आवबो थांफेबाय जोङो बिनिफ्राय उमानन्दआवबो थांदोंमोन जोङो उमानन्द थांनायाव जाहाजाव पुट पुटियाव थांनांगो बिनिफ्राय बिदिनो जोबोद मोजां मोजां मन्दिरफोरखौ नायबाय बिनिफ्राइ गुवाहाटीनि बै डिर्गोशरी मन्दिर होनाय बेयावबो जोङो थांदोंमोन डिर्गोशरीयाव बुहुथ फाहार गोजौ सायाव दङो जोबोद मोजां मन्दिरा आरो मालाबा सम मिलायबाथाइ थांबावगोन जोङो बै मन्दिरखौ नायनो जोबोद नायथावना मन्दिर